म्हजो गांवचो म्हाका खूब अभिमान आसा म्हजो गांव गोंयांत काणकोण तालुक्याक आगोंद पंचायतींत येता म्हज्या गांवचें नांव मुडकूड आसा म्हाका खूब अभिमानान सांगचेशे दिसता की म्हजो गांव खूब सुंदर आसा म्हज्या गांवचे पुर्वेक करमल घाट दोंगर आसा तशेंच पश्चिमेक अरबी समुद्र आसा आनी दक्षीण दिशेक डोंगर आसा उत्तर दिशेकूय डोंगर आसा म्हज्या गांवच्या उत्तर दिशेक आशिल्ल्या गांवच्या शिमे तेंकुनूच एक नदी व्हांवता त्या नदीचो उगम हो केपें तालुक्याच्या बारशें गांवांतून जाल्लो आसा उदकाचो आमच्या गांवांत खूब फायदो जाता ही एक देवान निसर्गान दिल्ली देणगी आसा तशेंच आमच्या गांवांत एक सुंदर देवस्थान आसा आमच्या गांवच्या देवाचें नांव श्री राखणेश्वर अशें आसा राखणेश्वर देव हो म्हजो कुळदेव आसा तशेंच म्हज्या मुडकूड गांवांत रावपाच्या लोकांचो हो कुळदेव आसा म्हज्या गांवांत एकूच मुख्य दैवत आसा तशेंच लहान लहान मट परिवार देवताय बी आसा म्हज्या गांवचें हें देवाचें मंदीर देवूळ अनेक शतकां पयलीं बांदिल्लें सादारण चारशीं ते पांचशीं वर्सां पयलीं आमच्या पुर्वजांनी खूब काबाड कश्ट मेहनत करून बांदिल्लें पयलीं आमचें मंदीर खूब ल्हान आशिल्लें अशें आमचें जाणटे लोक आमकां सांगताले त्यानंतर आमच्या पुर्वजांनी लांकडी कोरीव काम मोठ मोठ्या लांकडी पाट्या घालून मंदिराक एक लांकडी कोरीव काम दगडाच्या बांधकाम करून गर्भकुडींत एक ल्हान घुमट घालून मंदीर केल्लें ताच्या नंतर म्हज्या यादी प्रमाणे दुरुस्ती म्हणून तीन वेळा मंदिराचें काम आमच्या पुर्वजांनी बांदलें म्हाका आनी आमच्या गांवच्या सगल्या भाविकांक सदांच मना दिसतालें की आमचें हें मंदीर मंदिराचो जिर्णोद्वार मंदिराचें बांदकाम परत करचें अशें परत परत आमकां दिसतालें आनी तशेंच अवघ्या काही वर्सांनी हे दिवस येवपाक लागले नेमकें दोन हजार चार ह्या वर्साक श्रीराखणेश्वर देवस्थानची नवीन समितीची निवडणूक जाली आनी ह्या देवस्थानच्या कार्यकरणींत म्हजी मुख्याता एटोर्नी म्हणून बिनविरोध निवड जाली समितीचे इतर पदी पदा पदाधिकारी हांचेय सगल्यांच्या एक समविचारान मंदिर नवीन बांदचें अशें ठरलें तेन्ना आमी रोकडे गांवकऱ्याची म्हाजनाची बैठकथारायली आनी नवीन बंदीर मंदीर बांदपाचो संकल्प महाजनांच्या बैठकींत थारायलो ताच्या नंतर आमी मंदीर जिर्णोद्वाराचो देवाचो आशिर्वाद प्रसाद लावन कौल घेतलो देवान आमकां प्रसाद दिलो आनी कामाची सुरवात केली मंदिराक आशिल्ल्या देवाची पर्यायी वेवस्था स्थान तयार करचें पडलें त्यानंतर देवाचें विधी शास्त्रो पद्दतीन करून देवाची दुसऱ्या पवित्र जाग्याचेर स्थान केलें नंतर काही दिसांनी आमी शिल्पकार अबिजीत सादलेच्या सल्ल्यान मंदिराचो नकाशो काडलो सादारण पन्नास ते साठ लाख मंदिराचो एस्टीमेट जालो आमच्या देवाच्या फक्त दोन लाख आशिल्ल्या उरिल्ल्या पयशा आमी कशे करतले अशे आमकां दिसतालें तेन्ना पयशाचो मोठो प्रश्न आशिल्लो पूण देवान आमकां मुखार चला म्हूण आपूण तुमच्या बरोबर आसा असो आशिर्वाद दिल्लो ह्या ल्हानशा गांवांत शंबर देडशे घरां आशिल्लीं अशा प्रत्येक घरातून निधी काडली प्रत्येक गांवच्या व्यक्तीन आपल्या स्वखुशीन कोणी एक हजार दिले कोणी पांच हजार दिले कोणी दहा हजार पंचवीस हजार पन्नास हजार एक लाख अशा पर्यंत रुपया मंदीर बांदपाक जमा केलें त्याच बरोबर आमच्या काणकोण कुंकळ्ळी बाळ्ळी केपें सावर्डे शेल्डे मडगांव आशिल्ल्या प्रत्येक भाविका कडून नातेवाईक मित्रा कडल्यान हो निधी आमी जमा केलो मंदिरांत काम लांकडाचें करपाचें ठरलें तेन्ना आमकां पणसाचें लांकूड कर्नाटकांतल्यान शिर्सी मुडगूळ हांगा साकून हाडचें पडलें प्रसाद खांब्याचें पणसाचें लांकूड गावडोंगरी करवें गांवांत मेळ्ळें त्या पणसाच्या झाडाच्या मालकाक किंमत ठरल्या प्रमाणे ताका पयशे दिवन वनखात्याचे नियम करून तें पणसाचें झाड कुंकळ्ळी सॉ मिलार आमकां जशें जाय तशें त्या कापून घेतलें त्या खांब्याचें कोरीव नक्षिदार काम कर्नाटकचे गिरीश गुडीकर हाणें केलें खांबाच्या पाशाणी बसका शिरसी साकून हाडिल्ल्यो मुख्य उबंरटा कुमठा साकून हाडिल्लो त्याच बरोबर देवाचें लिंग आमी शिरसीच्यान हाडलें शिरसीचे मोठे शिल्पकार पाशाणी कारागीर रामचंद्र महादेव हेगडे हांच्या कडल्यान हाडलें हळुहळू आमचें देवूळ बांदून जालें तेन्ना नवीन पुर्नप्रतिस्थापनेचे दिवस आमी भटजी पुरोहिता कडल्यान थारायले पांच दिवस धार्मीक विधी करून प्रत्येक म्हाजनाच्या भाविकाच्या भक्तांच्या उपस्थितींत ह्या लिंगाची मंदिराची स्थापना केली पांच दिवस चलिल्ल्या उत्सवाक प्रसाद महाप्रसादाची वेवस्था केल्ली तशेंच पांचय रात्री नाटक भजन कीर्तन जाल्लें अशा तरेन आमच्या गांवच्या सगल्या भक्तजनां कडून परिश्रम करून देवान हें मंदीर आमच्या खातीर उबें केलें आमचें ह्या इतर परिवार देवतांचें लहान व्हडलें मट बांदूनय परिसर खूब सुंदर जालो होच म्हाका मोठो अभिमान दिसता आमच्या ह्या ल्हानशा गांवांत हें सुंदर अशें मंदीर जावप म्हणल्यार म्हाका ताचो खूब अभिमान आसा